ہاں لوگ اپنی مادری زبان سے مختلف زبان میں بھی کتابیں پڑھتے ہیں یہ تجربہ ہر انسان کے لیے مختلف ہو سکتا ہے

اگر آپ ایک نئی زبان میں کتاب پڑھیں تو لغت اور گرامر کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ مشکلات آپ کی سمجھ پر اثر کر سکتی ہیں دوسرا سمجھنے میں وقفہ جب آپ کسی نئی زبان میں کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ کنسیپٹس اور آئیڈیاز کو سمجھنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے خاص کر اگر زبان کا موافق نیا ہو موقف نیا ہو تیسرا ادبی حس مختلف زبان کی کتاب پڑھنے سے زبان کے ادبی رنگ اور اس کے کلچر کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے یہ تجربہ آپ کو نئے نظریات اور فکری نظر سے واقف کر سکتا ہے چوتھا زبان کی مہارت نئی زبان میں کتاب پڑھنا زبان کی مہارت کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتا ہے اور آپ کو اس زبان کی ووکیبلری اور ایکسپریشنز کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے یہ تجربہ اکثر چیلنجنگ ہوتا ہے لیکن اتنا ہی بورڈنگ بھی ہو سکتا ہے جب آپ نئے نظریات نظریات اور سوچ کو سمجھ کر اپنے گیان کو بڑھاتے ہیں